हँ हेलो हँ कहिऔ कोना कि लेबै फूल अहाँ कतेक कि लेबै कोन काज अछि फूलके तऽ कहबै तखने ने हम बुझबै ओहिमे कतेक कोनाकि फूल लेबै ओ तऽ हमरालग तऽ सब टाइपके फूल छै कचनार छै गेन्दा छै गुलाब छै किछु जङ्गलिओ फूलसब अबै छै सेहोसब छै तऽ कोन कोनाकि सजेबै सेसब कहबै तही हिसाबसँ ने हम देब

ओ तऽ कोन रेटके कोना कि लेबै सब तरहके रेट छै ओ एकटा गुलाब अहाँके जे छै से लालवला अबै छै अहाँके तीन सओ रुपैए जे छै से सैकड़ा पड़त एकटा अहाँकऽ पिङ्क कलरके अबै छै ओ अहाँके साढ़े सात सौ रुपैए सैकड़ा पड़त एकटा अहाँके देसी जे अपनासबके होइ छै जे नेचुरल मतलब देसी होइ छै बेसी लोकसब अपनेसँ बाड़ीमे उपजाबै छै ओ हजार रुपैए अहाँके सैकड़ा पड़त तऽ एम्हर गेन्दा जे छै से बीस रुपैए लच्छी पड़त एकटा आठ रुपैए लच्छी पड़त एकटा पचीस रुपैए लच्छी पड़त कोन टाइपके लेबै देखिऔ देखिऔ लोकल फूल जे लेबै तऽ ओ अहाँके महग पड़बे करत ओतऽ जे कहलक हँ ओ अहाँके जे छै से कलकत्ता सबसँ अनैत हेतै बर्फ पड़का ए सी महक रहै छै ओ अहाँके जल्दी खराब भऽ जाइ छै तऽ ओ ओसब टाइपके कहबै तऽ ओ फूल हमसब नै मँगबै छिए ओसब अहाँके ओत्तहिसँ भेटत हमरासबलग अहाँके देसी भेटत जे तीनसँ चारि दिन पाँच दिन तक अहाँ यूज कऽ सकै छिए आओर अहाँके बारह तेरह घण्टामे ए सी बसमे का फूलसब रहै छै खराब भइए जाइ छै नहि ई तीन चारि दिन तक लोकल अपन मतलब जे देसी बेसी आदमी जे यूज करै छै से फूल छिए बाहरी फूल हमसब नहि मँगबै छी नहि अहाँ ऑडर देबै तऽ मँगा देब ओहो फूल हमसब मँगा देब हुँ मड़बोसब सजेबै अच्छा अच्छा ठीक ठीक छै अहाँ दोकानपर आउ आओर दोकानपर आबिकऽ लड़का छै तकरा लिखा देबै सबटा बिल भऽ जाएत अहाँके